टोयटा होंडा फोड बी एम डब्ल्यू मर्सडीस टॅस्ला ऑडी निसान किया यमाहा होंडा दुकाटी कावासाकी निंजां सुजूकी इंडियन स्कॉट

के टी एम फोड रॅम टॉयेटा टुंड्रा

टॅल्सा

फरारी बुगाटी डेटसन वेग्नार स्विफ्ट अटिगा बलेनो रॉयल एनफिल्ड ग्रॅण विटारा इग्नीस रेजा डिजायर पल्सर सिलेरियो एस यूी बुलेट

हंटर वेगनर इनोवा

इंटरसेप्टर एथर ओला वॅसपा

किआ सोनट

एक्टिवा ब्लेजर एप्रिलिया

नॅक्सोन तियोगो सॅल्टॉस एक्सेल सिक्स

एम टी सॅरी सेरीस सी एस ब्रेजा ओमनी डिजायर फ्रांस सिलेरियो हिमालयन

स्प्लॅन्डर ओल्टो पल्सर जुपिटर एक्सेस

वॅर्नान्यू आयजो आय टेन आय ट्वँटी किया ग्रॅण विटारा

सिलेरियो इको स्विफ्ट डिझायर डस्टर मॅगनायट

बलेनो डेटसन रेडीगो बजाज एवेंजर क्रूज डिस्करी

बजाज चेटक टि वी एस वॉलवो ऑडी मस्टँग

बोलेरो के टी एम ड्युक

सुजुकी कावासाकी

थार रॉक्स स्कॉर्पियो